हा जय झूलेलाल जय झूलेलाल ॿुधायो हा हा त असां हूंअं ई ऑलरेडी डिस्काऊंटेड ते ई विकणंदा आहियूं तव्हां त पंहिरीं खां ई पुराना कस्टमर आहियो तव्हां खे त ख़बरु हूंदो मुंहिंजी दुकान जे बारे में की मां वधीक मार्जिन त रखंदो न आहियां एम आर पी ते त हरु कोइ सेल कंदो आहे असां त किथे किथे त कुझु घटि में बि सेल कया हूंदा आहिनि तव्हां एम आर पी ॾिसो कोई कोई शयुनि जी उन में बि घटि आहे असां जी प्राइज़ूं त

मां मां फ्री गिफ्ट हिकु शइ हिकु हिकु ॿ ॾेई सघंदुमि बाक़ी इएं वॾो डिस्काऊंट न करे सघंदो आहियां न कैश बैक करे सघंदो आहियां मां हिकु दफ़ो तव्हां खे कुझु गिफ्ट ॾेई सघंदो आहियां कुल तव्हां हज़ार रुपये जी शॉपिंग कई आहे त मां उन जे मथां पंजाह रुपये जो कुझु हलो गिफ्ट ॾेई सघां थो बाक़ी वॾो डिस्काऊंट पॉसिबल न आहे ग्रोसरी में मार्जिन ॾाढी घटि हूंदी आहे ऐं तव्हां ॿधलु कस्टमर आहियो त हलो ठीकु आहे थोरो घणो पंहिंजो पाण इएं करे सघंदा आहियूं इएं पर घटि में घटि हज़ार रुपये जो डिस्काऊंट हज़ार रुपये जो मालु हुजे त मां कुझु पंजाह चालीहें रुपये जी हिकु शइ गिफ्ट कयां ऐं तव्हां वधीक वठंदव त मां ओतिरो करे सघंदो आहियां हुन खां घटि में वठंदव त मां करे बि न सघंदुमि हा हा हा मां तव्हां खे ॿुधायो आहे हा जय झूलेलाल जय झूलेलाल